جی مسافر خانہ جو بس چلتی ہے ماشاء اللہ ہمارے یہاں بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے یہاں سب سب لوگ مسافر خانہ جاتے ہیں دور دیس وغیرہ بہت جگہ جاتے ہیں جب ہمارے یہاں سے جب بس چلتی ہے دلی کے لیے حیدرآباد کے لیے تو ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں کھڑکی وغیرہ کو دیکھ کر ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ کھڑکی ہمارے لیے وضاحت بھی کرتی ہے اور بہت سہولت پہنچاتی ہے اور جب ٹرین میں ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو ماشاء اللہ بس کی ٹکٹ لیتے ہیں اور آرام سے نکلتے ہیں جب بس ہماری پوری سفر آسانی سے پورا دیتی ہے ماشاء اللہ اور جب ہمارے کہیں دوسرے دیس کے لیے بس سے جانی پڑتی ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے بس یہاں اے سی والی بھی بس ہوتی ہے بنا اے سی والی بھی ہوتی ہے ہم لوگ ماشاء اللہ اچھے سے سفر کرتے ہیں پورے ہر گاڑیاں سے بھی سفر کرتے لیکن بس ماشاء اللہ اتنا سہولت پہنچاتی ہے جس کے کارن کیا بتائیں ہم کو بہت سہولتیں ملتی ہیں اور ہمارے جب ضلع اپنے جب ضلع میں بس سے آتے ہیں جب لوگ ہمارے گاؤں کی بس دیکھتی ہیں تو ماشاء اللہ تک خوشی محسوس کرتے ہیں یار ہمارے لوکل دیش میں بھی ایک بس چلتے ہیں ماشاء اللہ اور وہ بس کتنی اچھی لگتی ہے جب بس چلتی ہے حیدرآباد کے اندر اتنی خوبصورت خوبصورت جب بسیں چلتی ہیں تو بہت خوبصورت نظارہ مل دیکھنے کو ملتے ہیں ماشاء اللہ بس اے سی وغیرہ لگے رہتے ہیں بس میں جس میں اے سی نہیں ہو اس میں تو اور سفر کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ ہم غریبوں کے لیے بنا اے سی والا بس بھی ماشاء اللہ بہت اچھے رہتے ہیں اور اے سی کے بغیر بھی چلنا اے سی کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں